ہیلو جی میں شفا بات کر رہی ہوں جی میں نے کچھ دِن پہلے آپ کے ایپ اولا سے ایک کیب بک کری تھی جی میں نے کیب علی گڑھ قلعے تک جانے کے لیے سو روپے میں بک کری تھی ہاں جی ہاں جی جی تو مسئلہ یہاں ہُوا کہ وہاں پہنچ جانے کے بعد آپ کے کیب ڈرائیور مجھ سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں جی آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں میں نے کیب سو روپے میں ہی بک کری تھی

جی سو روپے ہی ہیں نا جی یہ کیب ڈرائیور مجھ سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جی جی جی جی برائے مہرمانی اِن کو سمجھائیے جی جی ہاں اِنہوں نے پیسے بڑھا دیے تھے جی ٹھیک ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شُکریہ آپ کا